असां जे महाराष्ट्र में बिज़निस हिकु दम सुठो आहे हितां जा माण्हू बि सुठा आहिनि हर धंधे में ॼाण ॼाणींदा आहिनि हुन खां पोइ महिनत करण में पहिरियों नंबरु ऐं सभिनी महाराष्ट्र सभिनी राज्यनि सां जुड़ियलु आहे सभिनी देशनि सां जुड़ियलु आहे हुन खां पोइ महाराष्ट्र में बिजनिस करणु सुठो हुतां जा वर्कर बि हिकु दम हिकु दम सही हिकु दम सुठे नमूने कमु कंदा आहिनि उन खां पोइ महाराष्ट्र हिकु दम बिज़निस में पहिरियों नंबरु महाराष्ट्र में बंबई बि बचे थी जेके बंबईअ खे कमरशिअल ऑफ चयो वेंदो आहे